हैलो आं जी आं जी अच्छा अच्छा तुस ना असें ई अपना पता सनाई ओड़ो कोई निं कोई निं तुस अपना पता सनाई ओड़ो तुस हून गै भेजी ओड़ने आं ठीक ठीक